हेल्ल' औ रटन बे मंगलदैनि सिभिल हस्पिटाला माबायदि मोजां नायोना अ ओय मेगननि माबाखौ नायोबा मोजां नायोना माब्ला खुलियो माब्ला खालामो ओरैनो अपारेसन खालामनायाथ' बिस्थिबार आरो ओमफ्राय माबा जायो जों समबार आरो बिस्थिबार बिदिसो मोनदों र'

आरो बेवहायहाय बेमार आजारनिबो माबा खालामोबा आरोना हथ'बाराव गोलैजानायफोरखौबो माबायोना सिजारिन खालामनाय बा मोजां नायोना नायारा मोजां नायोना बे मेगनखौ नायजानो थांगोना हा सानसे दे होनबा दोनदोना